جی سر دیہی علاقوں میں کھیل لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں یہ صرف تفریح نہیں بلکہ ذہنی سکون اور صحت مند جسم کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے جب لوگ کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو وہ اپنی روزمرہ کی پوزیشنوں کو بھول جاتے ہے جس سے ان کا تناؤ کم ہوتا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں